ٹیکنالوجی نے تعلیم کی صنعت میں کس طرح مدد کی ہے اس کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی جب تک نہیں آئی تھی دنیا میں تب تک لوگ اپنے کتابوں تک ہی محدود تھے کتابیں خریدنے کے لیے انہیں دور دور کا سفر کرنا پڑتا تھا اور بس اوقات تو کتابیں بھی موجود نہیں تھی کسی ملک میں ہے تو دوسری ملک میں وہ کتابیں ایویلبل موجود نہیں ہے ان کتابوں کو خریدنے کے لیے بھی پیسے بہت زیادہ لگتے تھے اور جب ٹیکنالوجی آئی انٹر نیٹ آیا تو یہ پوری دنیا ایک چھوٹے سے خطے کے مانند ہو گیا یعنی ایک گھر کی مثال لیں تو وہ گھر کی مانند ہو گیا کہ ایک کونے میں کتابیں رکھی ہیں ہم جہاں جہاں سے چاہیں کتابیں اٹھاٮٔیں اور جس جگہ چاہیں بیٹھ کے پڑھ لیں انٹر نیٹ اور ٹیکنالوجی سے یہ بھی فائدہ ہوا کہ کتابیں بہت آسانی سے مہیا ہو گئی کسی بھی کنٹری میں رہ کر کے ہم آسانی سے کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی کتاب حاصل کر سکتے ہیں اور کہیں سے بھی کوئی بھی کتاب منگوا سکتے ہیں